पू हांव प्रतिमा प्रभुदेसाय पेडणेच्यान उलयतां तर हय आमगे एक भाट आसा आनी तुमी पुश्शोत्तम पाडेली न्ही हय म्हणटरी भाटाक आमकां नाल्ल मात्शे पाडपाक जाय आशिल्ले म्हणटरी तुमी येवपाक शकतले आमगेले एक शंबर ए माड आसात आनीक हय आनी कशें तुमगेलें दिसोवडो काय कशें माडा प्रमाणे पयशे अय आ आ आनी दिसा कोंतान

आ पूण

आ हा आ एकट्याक हय पूण आतां पळय आमगे शंबर माड आनी कि दिसा दोन म्हळ्या स हजार जाले आनी नाल्ला रेटय बी सामकी कमी आसा म्हणटरी मात्शे कमी बी जावपा ना आनी जेवण च्या बी ते बी आसा न्ही

न्ही तशें खाती न्ही पूण दोग जाण बी आयल्या जावपा ना शंबरच माड नी ते म्हणत तीग जाण मा चड जाले स हजार जाले म्हणटरीच हय लांब आसात

आ आ तर केन्ना येवपा शकतात तुमी आयतारा बी

ब बरें जाता तुमी यात हांव तुम् हय हय हांव कॉल करून तुमकां खंय येवपाचें सांगता हय हय लोकेशन धाडटात बरें बरें बरें आ बरें